करौली जिले की जलवायु समशीतोष्ण है यहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर दैनिक जीवन में ऋतुओं का बहुत सारा प्रभाव पड़ता है यहाँ रहने वाले लोगों को ऋतुओं के अनुसार कपड़े पहनने पड़ते हैं जलवायु मौसम दैनिक जीवन में हमने यहाँ पर विभिन्न बदलाव देखे हैं जलवायु के माध्यम से और मौसम में परिवर्तन के साथ साथ हम यहाँ पर हमारे जीवन में भी विभिन्न तरीके से बदलाव करते हैं